آپ کے خیال میں مستقبل میں اس زبان کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے اور محفوظ کیا جا سکتا ہے آپ کس زبان کی بات کر رہے ہیں شاید اردو کی بات کر رہے ہیں اگر آپ اردو کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بول دوں اردو تو مظفر نگر پر عام طور پر بولی ہی نہیں جاتی ہے اگر بولی بھی جاتی ہے تو شاید مجھے لگتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ویسے ہماری زبان تو مکس ہے اردو اور ہندی دونوں اگر تو ابھی اگر ہم اس کو آگے بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تو اسکولی ہم کچھ تو اسکولی تعلیم میں رکھنا پڑے گا منڈرٹری

اور ہمیں یہ پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں اردو کا استعمال کریں

اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس کے ماحول میں سب لوگ اردو میں بات کریں اور اردو میں بات کریں اور زیادہ سے زیادہ اردو زبان کا استعمال کریں اور یہ دیکھا جائے کہ اگر سامنے والا اردو نہیں بول رہا ہے تو پھر بھی اردو کو بولنا چاہیے بولنا چھوڑنا نہیں چاہیے اور جس کو نہیں آتی اس کو سیکھنا چاہیے اور کیونکہ اردو کی مٹھاس بہت میٹھی ہے اور دور تک جاتی جاتی ہے رشتے بھی میٹھے ہو جاتے ہیں اور ہماری زبان میں جو اکھڑ پن اور کڑوا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر سے جہالت نکل جاتی ہے